हेल'

चिरां डिस्ट्रिक ना आदसा आं थारमाने चिरां डिस्ट्रिकआव बेरायनो थांनो सानदोंमोन दा माबायदि बोथोरालाय आङो बे सफ्थायावनो थांगोन दे आङो सफ्थासेसो था थाबोनो सानदों औ औ औ आदसा आदसा आङो मेघालय

बे बेरायनायखौथ' आङो डिटेइल्स माबाखौ मोनथ'आखै दा आङो थांनानैसो नोंसिनिफ्राय मिथिनो लुबैदों मा मायाव बेरायथाव बेरायथाव मा मा जायगायाव आदसा आदसा आदसा

सफ्थासे थानायनि थांखि दंथ' बे सफ्थासेयाव आङो बहा बहा थांनो हायो आंजों लोगोफोर दङ ग्रुप दङ औ औ औ औ औ औ औ जायगाफोर दंखायोना बेफोरबादि थाग्रा लडजफोर आदसा आदसा ओरैनो एभेलेबेलखा नङा होनब्ला आदसा आदसा थिगैनो दं थिगैनो दं दे जागोन दे सहैयोब्ला औ औ सहैयोब्ला नों नोंथांखौनो लानानै जोङो बेरायनाय जागोन दे होनब्ला एसेनोसै